औ हेल' जोसाया सुद'स' जाबाय माइया आंनिफ्राय मोजांसिनानो गैया दा बाजाराव माइब्राया बारा नोङा हाजारसेल' मनसेयाव सिथाबो जोसा माइब्रासो आंना आंनानो मोजांसिन बाजाराव माइब्राया लांफ्लांदों बे सोरनिखौबा आंनि नंखायामोनदां माइयानो आंना बिदि नङा आंना मोजांसो खमायजानाय नङा लांग्रा दामा दामि दं मेरला बायग्रा हानाय नङा खमायजाया बायग्रा दङ दामा दामि मेरला बायग्रा दङ मइयाथ' गोरानसो फोरानखानाय माइया जावनायसो मोजां बाव होखा जोबनाय थगाया आङो मोजांखा आंनिफ्राय मोजांसिनानो ओंखाराखै मायानो बाजाराव माइया मोजांखा आंनिया आंनियानो मोजांसिन गोजोंसिन माइया आरो गोरानबो आंना मोजांसिन माइया नोंस्रा सोरनिखौबासो मोनलांफ्लांनय खोमा दाखालि ओंखायनो माइया उलमिल जादों नोंना बाजारावनो नों होनबा फैयाखै खोमा बाजारखौनो गिदिंयाखै खोमा नोङो बाजारावनो नों फैयाखै खोमा ओंकायनो मायनि दामखौनो मिनथिया बाजाराव जेरै बिदिनो होनांगोन नों जाया जाया जाया